हैलो हाँ भैया किनसे बात कर रहे हैं मिरेकल हाँ सर मैं हमें एक रूम चाहिए था बढ़िया होटल में मिल जाएगा हाँ जी सर बोलिए

सर दो लोग के लिए चिये था मैं और मेरी एक फ्रेंड है उसके हम दोनों के लिए चिये तो मिल जाएगा रूम जी सर बोलिए आपकी आवाज़ कट रही है हाँ सर नॉन ऐ सी चाहिए सर दोनों का तो आधार कार्ड नहीं सर मेरा नहीं आएगा जो मेरी फ्रेंड है तो उसका आधार कार्ड नहीं मिल पाएगा वह देने से मना बोल रही है सर सर मेरा मिल जाएगा सर मैं ऐटीन प्लस हूँ मेरा चल जाएगा क्या वह देने से मना बोल रही है सर क्योंकि उसका बड्डे है तो मुझे सेलिब्रैट करने के लिए चाहिए था सर वह देने से मना बोल रही है वह ऐटीन से नीचे है अट्ठारह से नीचे है मैं ऐटीन प्लस हूँ तो मेरा दे देंगे फिर तो नहीं चलेगा हाँ सर थोड़ा एडजस्ट करिए ना कुछ समझिए ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अच्छा सर सर देखिए ना फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हो एडजस्ट कर लीजिए हाँ सर मेरी तो बीस साल का हूँ मैं हाँ सर जी जी सर